साढ़े वेद पुराणें दे बिच गंगा मां दी बड्डी भैन देवकी नगरी दा जिकर ऐ जेह्की के साढ़े उधमपुर दे बिच बगदी ऐ होर उसदे नांऽ कन्नै गै उधमपुर उधमपुर नगर दा नांऽ बी देवक नगरी उधमपुर रक्खेआ गेदा ऐ ते उधमपुर कशा तकरीबन सट्ठ किलोमीटर दी दूरी उप्पर सुद्ध महादेव इक प्राचीन स्थान ऐ जि'त्थें शिव पार्वती दा ब्याह् होऐ दा ते उ'त्थें देवक नगरी दा बगना होंदा होर बड़ा इक इतिहासिक बड़ा इक धार्मिक स्थान ऐ महत्व ऐ उस जगह् दा असें के पूरे देश भर दा जिस मौके बी हिन्दु आस्था ते कुसै दी देश च होंदी ते उं'दियां हड्डियां जेह्कियां ते गंगा जी दे बिच प्रवाहित कीतियां जन्दियां पर देवका नगरी दे बिचा तां ओह् फु'ल्ल जां हड्डियां जि'नें ई अस आखने आं मृत आत्मा दियां ओह् निं चुक्कियां जन्दियां ओ लभदियां बी निं हैन एह् इक प्राचीन ते अज्ज बी प्रत्यक्ष दर्शी जां दिक्खने आह्ली गल्ल ऐ कि ओह् कु'त्थें विलुप्त होई जंदियां कु'त्थें जंदियां केह् नेईं होंदा होर सुद्ध महादेव दे कन्नै गै पंजतीर्थी बी ऐ सुद्ध महादेव मानतलाई गौरीकुंड हरिद्वार विनसंगम इस बास्तै धार्मिक लिहाज़ कन्नै साढ़े उधमपुर दा काफी बड्डा महत्व ऐ